अं'ऊ तुसेंगी सनानी मेरे आस्तै सारें कशा मुश्कल रेहा ढोड्डे बनाना ढोड्डा बनाना मिगीऔंदा नेईं हा क्योंकि जि'यां में टोड्डा बनानी उ'आं गै अं'ऊ मतलब उसी अं'ऊ चंडदी जंदी उ'आं गै मतलब किरी जंदा अद्धा गेदा होई जंदा हा बट में केह् आखेआ में ढोड्डा बनाइयै गै छुड़ना जरूर बनाना बनाया में बनाना बनाया थोह्ड़ी कोशिश कीती दौं दिन नेईं बनेआ पैह्लें निक्के निक्के बनाए प्ही थोह्ड़े बड्डे बड्डे बनाए बा बनाने दी कोशिश में जरूर कीती में बनाया पैह्लें ते मिगी थोह्ड़ा आखेआ नेईं हू'न में बनाना निं ऐ छोड़ो परें जेह्ड़ी चीज़ नेईं आंदी ते उसी छोड़ी देना प्ही में मेरी मम्मी नै आक्खेआ नेईं तूं पुत्तर जेह् ऐ तू उसी बनाने दी कोशिश कर तू जरूर कर प्ही में कोशिश कीती इक्क दिन निक्के निक्के बनाए इक्क दिन थोह्ड़े बड्डे बनाए थोह्ड़े बड्डे प्ही में आखेआ नेईं कोई बी चीज़ करने कन्नै कोई बी चीज़ मुशकल निं होंदी ऐ कोई बी चीज़ दिक्खो तुस जि'यां में आपूं तु'सेंगी सनानी आं ढोड्डे बनाए मिगी नेईं आंदे में बनाए नी बा हू'न ते मिगी पूरे आई जंदे ओह्बी चु'ल्ली दे प्ही दिक्खेओ में तुसेंगी सनानी आं मिगी चु'ल्ली पर फुलके बनाना निं आंदे मिगी इं'या फुलके आई जंदे गैस पर बनाना प्ही में चु'ल्ली पर आक्खेआ में चु'ल्ली पर बनाने गै बनाने जरूर बनाने इक दिन इं'या बी इ'यै दूए दिन थोह्ड़े थोह्ड़े जलियै प्ही में आखेआ चलो नेईं जलदे निं थोह्ड़े इक्क दौ दिन नेईं बने ओह्दे बाद बनी गै गे थोह्ड़े थोह्ड़े में आखेआ बनी जाह्न तां अच्छी गल्ल ऐ नेईं बनङन तां प्ही ट्राई करगे करदे जाह्गे बनाने दी कोशिश कीती बनाए बनियै मेरे कोला ते सारें कशा जादै मुश्कल रेहा मेरे आस्तै मीट बनाना ओह् अं'ऊ कदें निं बनाई सकदी ही ते ना गै में बनाई सकनी आं ते प्ही मेरी मम्मी आखदी चल तू बनाने दी कोशिश कर बनाना चाही बनाना चाहिदा इं'या नेईं खंदे होन प्ही बी इं'या मतलब कोई ते खंदा होग उसी ते कोई आक्खी ओड़ै बनाने गी कि'यां बनाना में आक्खेआ चलो बनानी में बनाया इक होआ ते मिगी इं'या उल्टियां जन होइयां दूई बार में आकेा में निं बनाना मेरे कोला निं होंदा एह् सब किश प्ही में आक्खेआ भी मेरी मम्मी आखदी बना कोशिश कर कोशिश करने आह्लें दी हार निं होंदी उ'ऐ में आक्खेआ जि'यां मिगी ढोड्डे बनाने निं औंदे प्ही में आक्खेआ चलो कोशिश ते में जरूर गै करनी ऐ में बनाया उसी शैल करियै हू'न ते अं'ऊ सब किश बनानी मिगी सिक्खने गी थ्होआ निं कोई बी चीजै कोला डरना नेईं उसी पूरा करना गै करना होर जरूर करना तुस कीऽ तुस कुसै कोला घट्ट नेईं है'न तुस बनाई सकने तुस हर इक्क चीज़ करी गै सकने एह् निं ऐ कि एह् करी सकदा तुस नेईं करी सकने तुस बी करी सकने जे तुस आक्खो सब किश करी सकने तुसें बी करना चाहिदा जरूर करना चाहिदा एह् सोचना निं की अस नेईं करी सकने सब किश आह्नदा बंदा पर करने दी चाह्त होऐ ते सब किश होई जंदा नेईं होऐ ते प्ही इं'या गै रेह् बैठे गेदे चुप्प कीते दे शांत गेदे भाई किश होंदा गै नेईं ऐ अस किश करी गै नेईं सकने पर इ'यै चीज़ ऐ मेरी जिंदगी च की मिगी कदें बी एह् ढोड्डे बनाने निं हा आंदे बा मिगी पर हू'न में बनाए है'न न एह् चीज़ां मिगी हू'न कोई आक्खे ना तुस ढोड्डा बी बनाई लैने में एह् अपनी जिंदगी च सिक्खेआ कि मिगी ढोड्डा बनाना निं आंदा हू'न ते मिगी पूरा पूरा आई गै जंदा तुस जियां आक्खो अं'ऊ ब्यून आह्ला बनाई लैनी पनीर आह्ला बी बनी जंदा सारे बनाई लैनी साग आह्ले बनाई लैनी तलियै बनाई लैनी इ'न्ने अच्छे ढोड्डे बनाई लैनी हू'न इ'यै की मिगी इस चीज़ कोला सिक्खने गी थ्होया कि में बनाई लैनी